आं में एह् सनान्नी आं कि अगर मेरे कोल अपनी जेह्की इक्क भिड्ड होऐ ते कियां पालना अगर मतलब अगर नमां बच्चा पैदा होआ दा भिड्ड दा ते में उसी कियां पालना दिक्खो में पैह्लें ना उसी सेफ जगह पर रक्खना हून जियां साढ़े घर कोई शेड होऐ असें जित्थें भिड्डू ब'न्ने दे होन असें मतलब उत्थें गै ओह्दा जन्म होआ दा होग ते असें उत्थें गै ओह्दी जगह शैल साफ करनी बोरी पानी ते शैल लपेटियै भिड्ड दे कन्नै गै रक्खना जेह्का मतलब ओह्दी सवेरे शामीं सांभ जेह्ड़ी ऐ पूरी करनी जेल्लै ओह्दे दुद्ध दा टैम होग असें उसी दुद्ध पलैना जेल्लै ओह्दे खाना दा होग ते उसी घाऽपत्तर पाना ते इयै नेहीं असें ओह्दी देख भाल करनी की जेल्लै तोड़ॉी अस नुहाड़ी देखभाल नेईं करगे असेंगी नुहाड़ा जेह्का कोई ओह् निं होनी जियां इक्क बच्चा नुहाड़ी असें करना पौंदी ते अगर अस नेईं करगे ते असेंगी ओह्दा नुक्सान गै औना की के इक्क जेह्का पैदा होंदा बच्चा ते उसी बड़ी देखभाल दी जरूरत होंदी ते अगर नेईं करगे ते साढ़ा नुक्सान होई जाना